ओ जों गलायाव मुवा बेसाद बायबा जोङो जोंनि आखायजोंनो ओ जेनेबा फैसाखौ जोङो बुजायनाय जायो आखायजों आखायनो ओमफ्राय जेनबा हाथाय बाजाराव मैगं बायबाबो जोङो ना बेदर बायबाबो जोङो आखायजों आखायनो फैसाखौ गथायलायनाय जायो आरो ओमफ्राय जोंनि जायगायावथ' बेफोरबायदि दा बांद्राय सुबिदा गैया जोङो बेफोरबायदि बायनाय फान्नाय बेसाद मुवा बायनायाव जोङो आखायजों आखायनो रांखौ गथायनाय जायो